میں راجستھان کے بالکل ریتیلے علاقے سے ہوں اور خاص طور پر جو جیسلمیر کا علاقہ ہے وہ میرا بہت نزدیک ہے وہاں پہ میرے کچھ متروں کا ٹریول کمپنیز ہے جن میں ریئل ڈیزرٹ سفاری ہے اور وپل ڈیزرٹ سفاری ہے ریئل ڈیزرٹ سفاری میرے بہت عزیز متر کی عزیز دوست عزیز جس کو کہنا چاہیے رشتے دار بھی کہہ سکتے ہیں ان کی ٹریول کمپنی ہے وہ باہر سے جو ٹورسٹ آتے ہیں سیاح جو آتے ہیں ان کو گھماتے ہیں خاص طور پہ جیسلمیر کے ان علاقوں میں جو بہت مطلب جس کو کہنا چاہیے دیکھنے لائق علاقے ہیں سم کے جو دورے ہیں جو سین ڈیونس ہیں وہاں پہ ان کو گھماتے ہیں اور میرا میرا بھی دو تین بار کا ایکسپیرینس ہے رعایت کے آدھار پہ یدی کہوں تو مجھے بیحد اچھا لگتا ہے جہاں جاتا ہوں خاص طور پہ ریئل ڈیزرٹ سفاری کا جو میں نے لطف اٹھایا ہے وہ بہت میرے لیے بہت خوش کرنے والا تھا اور بہت کفایتی اور جس کو کہنا چاہیے کہ بہت جس کو کہنا چاہیے کہ بہت ہی اچھی دروں پہ وہ چیزیں اپلبدھ کرواتے ہیں اور پریٹکوں کے ساتھ بھی ان کا ویوہار بیحد اچھا رہتا ہے اور خاص طور پہ جیلسلمیر پراپر میں آپ کو گھماتے ہیں آپ کو سم میں گھماتے ہیں آپ کو گڑھی سر لیک میں گھماتے ہیں تو اس طرح کا ان کا ٹریول کمپنی کا کام ہے میرا ایکسپیرینس بیحد اچھا ہے